जैसे एक गेम होता है फ़ुटवॉल तो फ़ुटवॉल में दो टीम होती हैं अलग अलग तो फ़ुटवॉल में क्या करना होता है कि जो बॉल को उनको बॉल को पैरों से प्लेयरों के बीच में से निकाल के दूसरे टीम में गोल करना होता है तो टीम टीम वर्क इसमें दिखा सकते हैं कि एक जो हमारी टीम का प्लेयर है हम उसपर विश्वास रखें और वह अपनी इस्किल्स को वे उसकी इस्किल्स पर विश्वास रखें उसकी प्रैक्टिस में लेंगे और वह उसको बॉल पास करें सब पर जिसके पास पास जा सकती है बॉल उसको पास करें हम और वह गोल करे ऐसे एक दूसरे इंसान पर भरोसा करें अपनी टीम पर और ऐसे हम टीम टीम वर्क के द्वारा अपनी टीम को जिता भी सकते हैं और आगे बहुत कुछ करवा सकते हैं तो टीम बर्क जभ ही जभ ही बड़ा अच्छा होता है जब अपनी टीम पर भरोसा हो उनकी इस्किल्स पर भरोसा हो वह टीम वर्क होता है